हमरा सभके जे छै दू हजार आठमे बाढ़ि अयलै बाढ़िमे जे छै बहुत क्षति भेलै आओर जमीनके भी जे छै बर्बादी भेलै आदमीके रहयके ठिकाना नहि रहलै आदमी घर छोड़ि छोड़ि कऽ अपन निकलि गेलै लेकिन यहाँपर जे छै लूटपाट करयवला आदमी जे छै अपन आदमीके घरमे डाक डाका डालनाइ उग्रवादी करनाइ आदमी अपन जान बचाबयके लिए निकललै इधर घरके भी बर्बादी हुए लागलै बर्बादी हुअ लागलै तऽ यहाँपर तऽ के देखतै ओकर सारा सम्पत्ति जे छै निकालि कऽ बेचैत चलि गेलय जे आदमी अपन देखयके लिए रहलै तहिना अपन दिनमे रातिमे जे छै जागि कऽ जे छै अपन रहलै रहि कऽ जे छै अपन देखभाल करैत रहलै कभी जे छै ऊँचा जगहपर जाय आ फेर जे छै ओकर शाममे जे छै अपन घर आबैत रहय अबयके बाद जे छै जे देखय आ फेर यहाँसँ सुबहमे निकलि जाय जहाँपर परिवार आर रहय वहाँपर अपन चलि जाय आ जाय कऽ बादमे जे छै मोन तऽ रहय चंगा घरके देखभाल करनाइ अपन लक्ष्य जे छै जे वहाँपर परिवारके देखभाल करनाइ एहि तरहसँ जे छै आदमी बहुत परेशानी भेलय परेशान होयके बाद जे छै समय दू महीना तक जे छै अहिना आदमी परेशान भए कऽ बाहर गाँव अयतै रहलै गाँवमे रोड टूटल सड़क भी टूटल आदमी जे छै नावपर पार करि कऽ आबैत रहय अपन गाँव गाँव आबयके बाद जे छै फेर वापस भऽ कऽ जाइत रहय नहि पानिके ठिकाना नहि खाइके ठिकाना कोइ चीजके नहि एहि तरहसँ जे छै आदमी परेशानी उठा कऽ जे छै बाढ़िमे जे छै बहुत परेशनी उठयलक उठबैके बादमे जे छै से समय तऽ जब अयलै अबयके बादमे सभ अपन अपन घर आबि घर आबयके बादमे जे छै से रहय लागलै जब पानी घटय लागलै तऽ रहय लागलै रहयके बाद जे छै से धीरे धीरे सभ अपन घरपर अयलै आ अबयके बाद जे छै जे अपन अपन स्थान ग्रहण करलक करयके बादमे जे छै तब जे पानिओ धीरे धीरे जे छै अपन रास्ता सँ निकलि गेललै निकलयके बादमे जे छै से सभ आदमी अपना घर आबि कऽ रहय लागल ठीक तरहसँ